अच्छा की धर्म कियां लोकें गी किट्ठा करदा ऐ कि भई एह्दे च कोई दो राय निं ऐ की धर्म लोकें गी जोड़दा ते साढ़े धर्म दी गल्ल करी लैओ हून दी गल्ल गै करी लैओ राम मंदिर लेई किन्ना चंदा किट्ठा होआ दित्ता हिंदुऐं दित्ता मुसलमानें दित्ता सिक्खें दित्ता सारें दित्ता धर्म लोकें गी जोड़दा ऐ तोड़दा हैनी धर्म दा नांऽ ई जोड़ना तोड़ना थोह्ड़े कोई ते गल्ल करदे साढ़े अपने गै धर्म साढ़े च चार वर्ग न चार जातियां न ऐं ब्रहामण पता ऐ थाह्नूं दस्सने दी केह् लोड़ ऐ एह् चारो जातियां साढ़े ग्रांऽ एह् चारो जातियां पर जदूं कुदै जदूं बी कुदै साढ़े ग्रांऽ जन्मअष्टमीं होंदी ऐ ते पैह्लें रामलीला करदे हे ते मतलब एह् थोह्ड़े कि इक्को जाति दे लोक लैंदे हे ना ना सारी जातियें दे चौनीं जातियें दे लोग लेइयै अस केह् करदे हे रामलीला करदे हे बड़े गै ते उच्ची कोला लेइयै नीची सारी जातियां कोई पिच्छें नेईं हे करदे किट्ठे होइयै करदे ओह् जन्मअष्टमी दी गल्ल जन्मअष्टमी कृष्ण जन्म जेल्लै मनाने इक्क जाति आह्ले मनान्ने सारे लोक सारे बस ओह् ढाई सौ साढ़े ग्रांऽ ते चारो जातियां न ते चारो मंदर औंदे रौहंदे न कट्ठे मनांदे न ते कुत्थें फुट्ट पवा दी कट्ठे गै ध्यारें गी मनांदे ओह् ते आई जानी ही ते शिवरात्री आई जानी ही पर शिवरात्री पर एह् निं बनाना ते उत्थें बी औना सारें कोई निं जाति पाती दा ढोंग करना सारें औना प्रसाद खाना प्रसाद बंडना सारे चढ़ांदे चढ़ावा उत्थै खंदे बी इत्थें जाति दा लाई ते इत्थें इक्क केह् बथ्हेरे असें कम्म न जिन्ने बी भ्राऽ ऐसे ध्यार न साढ़े जेह्ड़े लोकें गी किट्ठे करदे न शिवरात्री ते जन्मअष्टमी एह् दौं न एह् बी हैन न होर बी ध्यार हैन जियां देआली लोह्ड़ी लोह्ड़ी ते अस घर घर मंग्गन जन्ने न उसलै कोई निं दिखदा की एह् ब्राह्मण ऐ जां कुम्हारें दा घर ऐ सारे गै अपने अपने जंदे सारे सारें दे गै इक्क दूऐं दे घर जंदे न एह् सोचदे की भई आकड़ होई जंदी जेह्ड़ा देने आह्ला होऐ सौखा दे भई सिक्ख दिंदे की जिंदगी च कुदै बी उतार चढ़ाव आई सकदा ऐ ते मतलब आस्तै एह् थोह्ड़ी की फोह्ड़ आस्तै ते बाकी ते कट्ठे दी गल्ल ऐ भाई साढ़े ध्यार जोड़दे न ते ओह् असेंगी किट्ठे रक्खदे नी ते जोड़ी इक्क दूऐ कन्नै प्रेम भाव कन्नै सारे सारे भी चलो आं बाह्वे आह्ली माता ऐं ते नराते होंदे जदूं एह् बल्ले लग्गी होंदी लाईन ते उत्थें बड़े होन भई ते उत्थें सारे कट्ठे होंदे सारे कट्ठे बवा दे कट्ठे बेहियै ते मत्था टेका दे कोई रोक टोक निं ताहीं ते जेह्ड़ा धर्म होंदा धर्म दे जिन्ने बी अंग होंदे धर्म दे जिन्ने बी हिस्से होंदे ते धर्म दे जिन्ने बी तुस आखदे तरीके होंदे ओह् सारे गै मन्ने दे तरीके जेह्ड़े सारे गै लोकें गी जोड़दे न ना कि त्रोड़दे न ठीक ऐ